आं हालो आं सांग नुस्तें जायत भाशीन मेवता फ्रॅश फ्रॅश तुक केसलें जाय आहलें

नुस्त्या पोयल बोट घेवन वोचोन चोयताय फ्रॅश हुंयच्यान चोडशें मेळटो तें आनी मागीर रांपोण घालताय तें डिपेंड आहा चोड पोयस गेल जाल्यार चोड टायम लागता बोगले गेल जाल्यार मातशे उण टायम लागता तें डिपेंड आसोता कित कोन्न मातय ते तेश कोन्न पोयस गेल्यार लागीं आहा तेश कोन्न आनी आत सोद्या हें तूं सांगता तें नुस्त्या इसोण सुंगटां मेळपा शेकताय तुका बांगडे बीन हे दिसान बांगडे जायत पोडटाले खूब मेळटोले ते मोटे आहाय ते मातशे म्हारोग आहाय आनी बारीक आहाय ते मातशे सोवाय आहाय तुक केसले जाये ओके मेळटोले आंत तूं व्होरपा येता काय ओके हांव मागीर तुका फोन कोत्ता हेच नंबराचेर फोन करपाचो ओके बरें हांव मागीर येयल म्हुणटोगीर मागीर तुका फोन कोत्ता आनी मागीर सांगता मागीर तूं यो व्होरपा ओके बोरें आं थँक्यू